हलो हाँ आप साइकिल दुकान से बोल रहे हैं बोले जो बच्चे के लिए साइकिल ख़रीदना है कौन कौन सा मतलब है कितने कितने रेंज का है तो वो बता सकते हैं अभी तो फ़िलहाल में मीडियम चलेगा छोटा चलेगा दो साइकिल लेना है

छोटे वाले को

और कलर तो रेड होना चाहिए बच्चे को तो ज़्यादातर रेड पसंद होता है जी ब्लैक तो नहीं चाहिए रेड चाहिए और ग्रीन चाहिए दो चाहिए जो ग्रीन ग्रीन वाला मीडियम चलेगा और रेड वाला छोटा चलेगा तो उसको कितना पड़ जाएगा चार हज़ार कम नहीं हो सकता है मीडियम वाला को

जी जी तो

ऐसे एक साइकिल ले जाएँगे तो आपको तो कस्टम्बर बन ही जाएगा ना ढेर सारा तो अच्छा मतलब जैसे कि ठोस हो साइकिल में कोई गड़ बड़ ना हो तब अगला को पसंद आएगा तो लेगा जी जी जी जी रेड भी चाहिए और ग्रीन भी चाहिए तो जब साइकिल तैयार होगा तो कोई साइकिल होता है नया लेना पड़ता है तो जाने के बाद कसता है उसके बाद समय लगता है कोई पहले से तैयार रहता है तो

ठीक है